जों गासैबो जाग्रा आदारखौ थोरसि लथाफोरजोंनो फोजोबो जोंनो जानो थाखै थोरसि लोंनो थाखै लथा बियो गोनांथार आरो बे गोनांथारखौ जों गासैबो न'खरफोरावनो मोनो आरो जों बेखौ जानायाव बाहायो जिहैथ' जों बेखौ मोजाङै साबसिखन साफायै दोननांगौआ जोंनि दायथ' आरो जों बे दायथ'खौ मोजाङै फालन खालाम नांगौ जोङो जाखांनानै गावबागाव थोरसिफोरखौ एबा सोरबा सासेया न'खरनि सोरबा सासेया मोजाङै साबोन लानानै मोजाङै साबोन लानानै ब्रासजों फुनानै साफा खालामखांनो सुनानानै मानजि खांनानै दैजों मोजाङै सुनानै आरो लोगोसे बेखौ दसे समबाबो जोङो बाहेरायाव एबा सानदुङाव जों फोराननानै दोननांगौआ गोनांथार आरोबाव जोंहा जोंनि न'खरफोराव जोङो गोबां ना बेदर जानाय जायो एबा थाव गोनां बुस्थु मैगंफोरजों जायो बे थाव गोनां मैगंफोरखौ जों बै जेराव जों जेराव थोरसि लथाफोराव जों नांदोंमोन बै थाव गोनां थोरसि लथाफोरखौ जों साबोनफोरजों लोगोसे जोंहा दंबावो साबोनजों खाराब्लाबो जों हाथफ्ला जोंनि हांगार हांगार दंफांनि हांगारजों जों साखोन सिखोन लाखिनो लाखिनांगौवा गोनांथार साखोन सिखोन दोननानै सोजों जोंनि देहा सोलेरखौ साफा लाखिनो हायो मानो होनोब्ला जों थोरसि लथाफोरावनो जोङो जोंनि जाग्रा मुवाफोरखौ बाहायनानै जायो बेखायनो जोङो जोंनि जाग्रा थोरसि लथाफोरखौ हाथ'फ्लाजों नङाब्ला बायदि आइजें जेजों जों थाव साबोन थाव जाथिय' बुस्थुफोरखौ जोङो मोजाङै सुनो हायो बिनि लिमोननाय बुस्थुफोरखौ जों खोमानो हायो थिग बैखौ नोजोर लाखिनानै जोङो जोंनि जाग्रा मुवा थोरसि लथाफोरखौ जोङो साबोनजों लोगोसे जोङो ब्रास लाफानानै जोङो मोजां मानजिनानै दैजों मोजाङै सुनानै बाहायनांगौ आरोबाव जोङो जेब्लाबो बेखौ गोसोआव लानांगोनदे जोङो जानायनि सिगां आखाइ सुनाय बायदि जोंनि थोरसि लथा खुरै गासैबो मुवाफोरानो जों जेखौ जानाय आदाराव जानाय खामानियाव बाहायगोन बै जाग्रा बेसादजों लोगोसे जोंनि दोनग्रा जानायखौ दोनग्रा मुवाफोरखौबो जोङो सुस्र'नानै साब सिखन खालामनानैसो जोङो जानो गोनां जों जोंनि देहाखौ जों अनोब्ला जों बैफोर फिसा फिसा खामानिफोरखौ मावग्रोनानै जोंनो साब सिखोन खालामनानै जों जानांगोन बेखायनो बे थोरसि लथाफोरखौ सुनायनि फारिलाइफोरखौ जों जेब्लायबो गोसोआव लानांगौ जोङो थिग बिदिनो आखाइफोरखौबो जानो जानायनि सिगां एबा जानो जों खथायाव थाङोब्ला जोंनि आखाइफोरखौ जों साबुनफोरजों सुयो थिग जों जाखांनानैबो जों साबोनफोरजों सुयो थिग बिदिनो जों बियो गोनांथार जोङो जोंनि थोरसि लथा बेफोरखौ जेब्लायबो साब सिखोन दोननांगौ आरो मोनसे मोनसे आइजेंखौनो जों गोबाव सम बाहायनायाबो जों मिथिनो मोनो बियो मोजां नङा बेखायनो समजों लोगोसे जोङो जों गोबाव सम जालांबायब्ला जोंनि थोरसि लथाया गोबाव सम जालांबायब्ला बेखौ गोदानै जगार खालामफिननाया गोनांथार होननानै आं सानो